देखिये अगर मुझे किसी यादगार या क्लाइविंग यात्रा या एडवेंचर का वर्णन करने को मिलता है तो सबसे पहले मैं लूंगा वैष्णो देवी जी जहाँ पर हम लोग गए वहाँ पर यात्रा का हमने खूब अच्छे से इंजॉय किया और जहाँ पर जाने के बाद हम ऊपर चढ़ाई करते हैं वैष्णो देवी जी के लगभग लगभग सात से आठ आठ घंटे वहाँ लगते हैं चढ़ाई के लिए उस बीच में हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा एंजॉय किया है और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ चढ़ाई करते हुए हम लोग बिल्कुल निडर रहे मतलब बहुत सारी ऐसी चढ़ाई आई हैं जहाँ पर हमें डर महसूस हुआ है लेकिन माता रानी के चरणों में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और हमने साहसिक होकर उस चढ़ाई कर ली वहाँ पर और इस बीच में बहाँ पर इतनी प्यारी सुंदरता है वहाँ पर सुंदरता भी कभी देखने का भी हमें